जय झूलेलाल बसि वेठा आहियूं बाबा हुक़ुम हाणे छा आहे उमिरि बि थी आहे न अची हा हा घर में ई आहियूं हा हा हा भले तव्हां जीअं सम्झि में अचेव कयो

हा हा हा त हुन हुन लाइ वरी म पेसनि जे बि घुर्ज पवंदी कलैक्शन बि वधीक करिणी पवंदी हा हा त ॿारनि लाइ कुझु फंक्शन रखणा पवंदा न गेम्स हा हा उन उन लाइ त बुकिंग पहिरों कराइणी पवंदी न गणपतीअ जी

हा हा ज़रूरी आहे ॿारनि खे नाराज़ु नाहे करिणो न चवंदा ॿार आहिनि भॻवानु आहे हा हा हा ठीकु आहे हा हा बसि छुटी वारो ॾींहुं ॾिसी करे मोकल वारो ॾींहुं ॾिसी करे हुन खे तारीख़ु विझी हा हा राति जो रखणु रखणी आहे न मीटिंग जीअं सभु सभु अची सघनि न बसि स सभिनी खे माना राति जो भले थोरो टाइम अधु कलाकु लेट वांदो न आहे आर्तवारु सभिनी खे छुटी हूंदी आहे मोकल हूंदी आहे सभिनी खे आर्तवारु जो टाइम रखी करे सभिनी खे घुराए करे हा हा हा हा बराबरि ॻाल्हि आहे बसि ठीकु आहे परसो गॾिजूं था बाक़ी हा हा जय झूलेलाल